दाउ फिसियो जोङो बिदिनो गग्रा खालामनानै दोनो दुंनानै बैसां खालामनानै दोनो बोरमा फिसियो बिदिनो बैसां खालामनानै दोनो गग्रा बानायनानै दोनो आरो हांसो फिसियो बेखौबो जों गग्रा बानायनानै दोनो आरो मोसौ फिसियो जोङो खानो लाङो जोङो बिमा बारियाव फोथाराव लाबोयो गलियाव खायो बिदिनो गोबोरखि फुखांनानै मोनसे हाखराव जमा दोनहैयो जोङो बिदिनो आबाद खालामोबा बे गोबोरखिखौनो होनानै आबादखौ बानायो गायो फुयो बिदिनो कबि बायदिसिना माबा खालामो ओमफ्राय बिदिनो गासैबो बिदिनो आबादखौ खालामो आरो जोङो मोसौ मोसा फिसियो दाव फिसियो हांसो फिसियो बोरमा फिसियो मोसौ फिसियो बिदिनो खायो खाहैयो बिमा बारियाव आरो होबोयो खाफैयो अखा नायबाथाय बिदिनो होलांनानै खाहैयो बिदिनो गोबोरखिखौ फुखांनानै गारहैयो जमा दोनो बेजोंनो जोङो आबादारि नालाय जोङो बिदिनो खेथि खालामो हासारखौ जमा दोननानै बेखिनि आरो